सर में थुआडढ़ी अजैंसी थमां गड्डी कीती दी ही मतलब मिं ओह् थुआढ़ा ड्राईवर जेह्ड़ा नां मेरा फोन चुक्का दे में उसी आक्खे दा कि तुस थोह्ड़ी जल्दी आएयो ओह् अजें तकर निं पुज्जा मेरे दोस्त दी फैमिली जेह्ड़ी मतलब घरैआह्ली ओह् थोह्ड़ी परेशान होआ दी कि अजे तकर थोआड़ी गड्डी की निं आई मतलब की थोहें गड्डी कीती दी ही में चाह्ना की तोस गड्डी भेजो नेईं ते में उस लोकेशन में जाना में घुम्मन जाना थुआढ़ा टाइम कन्नै गड्डी नेईं आई थुआढ़ा ड्राइवर बी निं फोन चुक्का दा ते मिं बड़ी परेशानी होआ दी